कक्राझार जिल्लायाव थानाय गोबां जायगानि सोलोंथाइ ओ सोलोंथाइ खाबुफोरा दं जेरै जोंहा कक्राझाराव बड'लेण्ड इउनिभार्सिति एबा बे मोनसे दङ आरो जोंहा गोबां ओम कलेजफोर दङ जेरै ओ मेदिकेल कलेज कक्राझार आरो इन्जिनियारिंबो ओ कलेज कक्राझार आरो जोंहा इन्सतितिउतबो दङ जेरै सि आइ ति गोबां आइ ति आइ इन्दासत्रिफोरनि कलेजफोर दङ जेरै ओम आइ ति आइ कक्राझार ओम सालाकातियाव दङ जोंहा आइ ति आइ चन्द्रपारायाव दङ जोंहा आरो बिदिनो कक्राझारनि बारगा कक्राझार टाउनाव एबा गुबुन जायगाफ्रावबो जेनबा आरो गोबां कलेजफोर दङ जेरै गसाईगाव कलेज कक्राझार गभरमेन्त कलेज आरो गोबां ओम कलेज दङ जेरै दिप्ल'मानि थाखाय जोंहा दिग्री कलेज दङ कक्राझार आरो ओम दङ गोबां प्रायभेत कलेजफोरबो दङ जेरै इउ एन एकाडेमि सेनानाज बेफोराव जोंहा गोबां फरायगिरिफोर सुबुंफ्रा फरायनानै बेहाय मोजां दिग्री एबा मोजां स्तुदेन्त हिसाबै ओ थांनानै थानो हायो एबा लाइफखौ बानायनानै लानो हायो आरो बिनि अनगा जोंहा गोबां फिसा फिसा ओ स्कुल कलेजफोरबो ओ खुलिनानै दंसै कक्राझार एरियायाव जेरै प्रायभेत ओ गोबां बिदि स्लिबेतावबो दंसै इंलिस मिडियाम बा बर' मिडियाम बेफोरनि ओ गेजेरजों उन्दै उन्दै गथ'फोरा बाहाय इंलिस मिडियाम बा बर' मिडियामनि थ्रुयै मोजां सिक्खा लानो हायो एबा मोजां सोलोंथाइ लानो हायो